कोनो एहन नृत्यमे अखन तक तऽ हम भाग लेलहुॅं नहि छी नृत्य सभ तरहक होइ छै शास्त्रीय नृत्य भारतीय नृत्य मॉडर्न डांस झुम्बा बुले डांस सब तरहके डांस होइ छै हिपहॉप डांस म्यूजिक फॉर्क डान्स सब तरहके डांस होइ छै अखन तक नहि लेने छी ताहि लेल चाहै छी पर मातमे एहन कोनो खूबी अछि नहि जे हम अखन तक डांस लेलहुॅं हन ओहि दुआरे हम कोनो डान्स अखन भाग नहि लेलहुॅं डान्समे लेल चाहै छी पर अखन तक लेलहुॅं नहि भारत नृत्यम अखन हमरा सबके डांस नीक छै भारत नृत्यममे डान्स जे छै से सब देख सकैत छै डांस एक नम्बर होइ छै जुम्बो डान्स ठीक छै बुलेटो डान्स ठीके छै मॉर्डन डांस ओहो एक नम्बर डांस छै तैयो हमरा सबके अखन मॉर्डर्न डांस कनि नहि लै छै भारत नृत्यम लै छथिन हिपहॉप लै छै लेल चाहै छी प्रतियोगितामे भाग अखन तक लेलहुँ हन नहि पर लिअ चाहै छी कोनो भाग लिअ पर ओहिके हमरा उत्साह जादा यऽ अखन तक तऽ कोनो डान्समे भाग लेलहुॅं नहि लै लए चाहै छी देखै छी कोन डान्स सीख लेबै तऽ ओहिमे डान्समे भाग लेबै अखन तक भारत नृत्यमे ठीक छै हिपहॉप डान्स कोइ लै नहि छै फॉल्को डांस कोइ नहि लै छै भारतमे कतेक नृत्य छै सब तरहके नृत्य छै हरेक प्रकारके डांस छै राज्य राज्यमे सब तरहके डान्स छै तैयो कोइ नहि लै छै तैयो लै के कोशिश करै छी ठीक छै भारत नृत्यम डान्समे लेबै उत्साह यऽ हमरा सबके लेल